आङो सानो जे गासिबो फरायसुलाफोरा स्कुल जोबखांनायनि उनावहाय गोजौसिन सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनावहाय गाव गावनि जिउखां राहाखौ दाखांनायाव बिथांमोना आगान सुरो आरो सोरबाया फालांगि खालामो आरो सोरबाया साख्रिनि बिथिङाव थाङो नाथाय गासैबो फरायसाफोरा जे गोजौसिम सोलोंथाइखौ लायो बे नंजोबा मानो होनोबा बेवहाय गोबां लाइमोनफोरा फरायनाय फारसे दो दोन्थ'नानै गावनि जिउखां राहायाव दैदेनलाङो आरो सोरबाया साख्रिखौ गिबि बिथा खालामनानै फरायनाय फारसे गोजौ फारसे फरायलाङो हानाय मानि बिथांमोना फरायो नाथाय सोरबाया फालांगिरिनि थाखाय सोरबाया साख्रि मावनो थाखाय बेखौ मावो नाथाय गासैबो गासैबो जे गोजौ फारसे फरायो बेवहाय आङो गनायथि नङा आरो गासैबो फरायसायानो जे बेफार फालांगियाव कन्टिनिउ खालामो बेबो नंजोबा जाय बिथांमोना जेखौ हायो गावनि हानायखिनिखौ फरायनानै बिथांमोना जौगानो नाजायो आरो गावनि हानायखिनिजों बिथांमोना जिउखांनो हास्थायो